मां तव्हां खे ॿुधाइण थो चाहियां जेके ही उत्तर भारत दक्षिण भारत इन में खाइण पीअण ऐं जेके असांजा ट्रेडिशंस आहिनि जेके असां लाइ प्रोफैशंस आहिनि कम कार मां उन जी हलणी चलणी वेश भूषा इन में काफ़ी अंतर आहे उत्तर भारत में त काफ़ी अहिड़ियूं ख़ासि शइ सुठियूं आहिनि सांस्कृतिक में हिसाब सां बि ऐं खाइण पीअण जे हिसाब सां बि ऐं पहिरां हो जेको असांजो आहे उन में बि काफ़ी सुठी वैरायटी आहे ऐं जंहिं पासे जेकॾहिं असां ॾिसूं संस्कृत भाषा ऐं इन जा उथणु वेहणु यारा खाधो पीतो दक्षिण भारत में कुझु वधीक अलॻि क़िस्म जो आहे उते जेके वैरायटी आहे वधीक न हुअण करे जेके ई शयूं हलनि थियूं उहे आहिनि ई असांजा ई दाल आहे ईअं सांभर वड़ा ऐं जे इडली वड़ा डोसा ऐं चांवर बि खाइनि था उते वधीक साउथ इंडियन ऐं ॿिए इन्हनि जा वड़ा वग़ैरह हलंदा आहिनि उहे हिते वधीक शादियुनि वादियुनि ते ऐं मिठाई बि हले थी उन्हनि जी उहा त मिठाई बि थोरी क़िस्मनि जी आहे उते नारियल जो वधीक खे उपयोग पियो थो थिए छाकाणि दक्षिण भारत में नारियल जो वधीक उते प्रोडक्शन आहे ऐं भाॼियुनि में बि नारियल जो जेके आहिनि कुझु वैरायटीज़ उहे ठहींदा आहिनि ऐं उन्हनि जो तेल बि नारियल जो जेको आहे न उहो वधीक था विझनि उन्हनि जा माण्हुनि जा वार वधीक कारा था थियनि नो डाउट उन में पर जेका गर्मी जे करे उतां जी जेका आहे आबुहवा माण्हुनि जा थोरा रंग थोरा मतिलबु हल्का आहिनि कारे रंग जा आहिनि मतिलबु ब्यूटीफूल हैंडसम जीअं उन खे चईंदा सुहिणा वधीक न चई सघंदासीं ऐं जॾहिं खां असांखे उत्तर भारत में चइनी क़िस्मनि जा असांजो असांजो आहे एटमॉस्फेयर क्लाइमेट सर्दी बि आहे गर्मी बि आहे चारि मुंदूं असांजो ठीकु आहिनि हिते हितां जो उत्तर भारत जो इन जे हिसाब सां असां कहिड़े पासे घुमी फिरी सघूं था ऐं जॾहिं का दक्षिण भारत में वधीक गर्माइश आहे ऐं थोरी मिक्सचर आहे उन में हिन जे एटमॉस्फेयर में त इन करे असांजा उतां जा माण्हू जेके ईंदा आहिनि उत्तर भारत खे वधीक लाइक था कनि जंहिं टूग में वञो तव्हां खे गर्मी खपे सर्दी खपे अहिड़ा असांजा स्टेट्स हिते असांजा उत्तर भारत में आहिनि ऐं खाइण पीअण त असांजो वधीक मञियो वियो आहे उत्तर भारत जो ॿाहिरां जेके माण्हू ईंदा आहिनि काफ़ी लाइक कंदा आहिनि उत्तर भारत जो खाइणु पीअणु कपिड़ा भोजन मौसम सुठा मतिलबु उन्हनि खे एडजस्ट करे वेंदा आहिनि त इन में वधीक असांजी छाकाणि दिल्ली आहे असांजी उत्तर भारत में थी अचे त पॉलिटिक्स जेका एडुकेशन ऐं बि बि असांजो सहूलियतियूं उहे हिते वधीक आहिनि इन जे करे ॿाहिरां जेके माण्हू अचनि था ॿार अचनि था इवन एब्रॉड मां उहे त उत्तर भारत में काफ़ी लाइक था कनि ऐं वधीक त इन खे छा चइजे त जेका पॉलिटिक्स आहे राजनीति राजनीति जो असांजो गड़ ई दिल्ली आहे दिल्ली छाकाणि कैपिटल आहे त इन में सॼी राजनीति हितां दिल्ली खां ई स्टाट थिए छा करिणो आहे छा हीअं ऑल ओवर इंडिया वल्ड में असांजो जेको असर आहे हो हितां राजनीति जो असर दिल्लीअ मां वञे थो मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर प्रैसिडेंट इन्हनि जा वॾा बंगला वॾियूं कोठियूं आहिनि ऐं इन्हनि जे जेके आहिनि असांजा जेके मॉन्यूमेंट्स वग़ैरह आहिनि इवन मूगल गार्डन वारा आहे उहो बि ॾाढो मञियो वियो आहे जेको कि हाणे कुल लाइ हिन सीज़न में अप्रै फरवरी जे स्टार्ट में शुरू कंदो ऐं एप्रैल जे शुरूआति में ख़तमु थींदो इन्हनि जो ॿाहिरां माण्हू काफ़ी घुमणु ईंदा आहिनि ॿियों बि सांस्कृतिक हिते प्रोग्राम थींदा रहंदा आहिनि उते बि इन्हनि खे ॾाढी सुठी मतिलबु एंटरटेनमेंट थींदी आहे त इन करे असांजा नॉर्थ जेको इंडिया आहे न वधीक असांखे सुठो थो लॻे हालांकि असां दक्षिण भारत जा काफ़ी शहर ॾिठा आहिनि असां जीअं हेॾां वियासीं हेॾां असांजे मद्रास वियासीं त इन में साउथ इंडिया में बैंगलौर वियासीं ऐं ॿिए ॿिए हेॾा दौर केरला वग़ैरह बि वियासीं त उतां जो एटमॉस्फेयर समुंडु वग़ैरह जा उन्हनि जा वधीक अट्रैक्शिन्स आहिनि उहो बि हुननि जी आहे सुठी अट्रैक्शन जिते में टूरिस्ट वञनि था हरियाली वधीक आहे उते उन पासे त इन करे उतां जा बि थोरो वधीक डिफ्रैंस त आहे पर आंधयोल मां चवंदुसि त उत्तर भारत में जेको आहे न असांखे वधीक मज़ो थो अचे